ہیلو ڈرائیور صاحب میں جو آپ کو لوکیشن جو دیا تھا چکمکا چوک کا میں وہ لوکیشن تبدیل کر کے سٹاناباد کر چکا ہوں کیوںکہ وہاں پہ میرا ایک ساتھی تھا وہ بھی میرے ساتھ جانا چاہ رہا تھا تو ہم دونوں آپ کے

تو اس میں آپ ہم لوگ کو یہاں سے پک اپ کر لیں آپ کی مہربانی ہوگی اور جو ہم نے پک اپ پوائنٹ چینج کیا ہے اس کے لیے معذرت چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم شرمندہ ہیں آئندہ میں آپ کو اس طرح کی پریشانیوں میں نہیں ڈالوں گا اور ہمارے ساتھی بھی آپ کے اس کام سے شکرگزار پیش شکرگزاری پیش کرتے ہیں اور آپ کے ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں اور آپ کا شکر شکریہ ادا کرتے ہیں